असां अं लेह लद्दाख जे यात्रा ते वियासीं छह छह ॿ हज़ार चोॾहं खां पंजी जुलाइ ॿ हज़ार चोॾहं ताईं इन सिंधु दर्शन जे थ्रू उतां पहिरीं पहिरीं असां वियासीं अॼु हुन असांखे पिकअप कयोसीं जम्मू मां कश्मीर कश्मीर मां असांखे ब नाश्तो पाणी खाराए त चयूं तव्हां बस में वेहो त सिधो असां लेह लद्दाख था हलूं लेह लद्दाख ते रस्ते ते घुमंदा घुमंदा वियासीं रस्ते में ॾाढियूं सुठियूं सीन सीनरियूं हुइयूं चौधारियूं हेठि नदी पई वहे ॾाढियूं सुठी रस्ते में न ॾाढा गांव पिया अचनि गांवनि ते उते असां बीहारीसीं जितां उनखां कुझु काकड़ी वरितीसीं कुझु गजरूं वरितियूंसीं कुझु मूरियूं वरितियूंसीं ॻाढ़ियूं मूरियूं ऐं अॻिते वधंदा वियांसीं ऐं हिते असां पहुंतासीं वञी मथे लेह लद्दाख शाम जो छहें बजे स उते वरी हुननि असांजे लाइ बंदोबस्तु करे छॾियो हो रूम्स जो ऐं हिकु हिकु में ॿ ॿ माण्हूं हुया सभई उनमें वञी आराम कयोसीं सुबुह जो उथियासीं उथणु सां असांखे चयूं फलाणे होटल थिए अचो सभिनि उते सुठे नमूने नास्तो कयोसीं नास्तो करण सां गॾु उते उते ग डांस कईसीं ॻाल्हियूं ॿोल्हियूं कयूंसीं वरी चयूं बस में वेहो त असां तव्हांखे सॼो लेह लद्दाख घुमायूं था ऐं असांखे लेह लद्दाख घुमाइण लाइ वठी हलिया ऐं लेह लद्दाख घुमण उतां मोटिंदे वरी मोटी आयासीं राति जो मंझदि जो मोटी आयासीं मंझंदि जो असांखे रोटी पाणी कीअं खारायूं त वरी चयूं हाणे मंझंदि जो थोरो आराम कयो त असां शाम जो वरी हलंदासीं साइट सीन ते शाम जो वरी असां उतां निकितासीं साइट सीन ते घु अ घुमंदा रहिया से बज़ारूं ॾिठीसीं बाज़ारि में असांखे उते थदिकारु ॾाढी हुई किन कोट वरिता किन सीटर वरिता ऐं कुझु मूंखे लॻो त भाइ ड्राइ फ्रूट उते वठणु ज़रूरी आहे छो ड्राइ फ्रूट जे करे बदन में गरमी बि पैदा थींदी इन करे उते असां ड्राइ फ्रूट वरितोसी ए किशमिश वरितीसीं अ पिस्ता वरितासीं बादामियूं वरितियूंसीं खाॼा वरितासीं उहे पाण असां टिनि चयनि ॼणनि जी ॾाढी सुठी दोस्ती पाण में थी वई जे चारई ॼणा गॾु ई पिया घुमऊं घण फिरऊं ऐं सुठे नमूने घुमी फिरी आयासे अच्छा रस्ते में असांखे मोटिंदे वापिसि जॾहिं मोटियासी पे त असांजो ख़यालु थियो अ त अमरनाथ यात्रा कंदा हलूं त असां हुनखे ड्राइवर खे चओसीं त त तूं बस हुते बस हीअं असांखे लाइ टोल नाका जे इते त असां उतां जीअं मथे अमरनाथ यात्रा करे सघूं हुन वेचारे असांखे लाथो उतां असां थोरो हिकु किलोमीटर खनि पंधि कयोसीं पंधि करे बालटाल ते पहुंथासे बालटाल ते असांखे बस मिली असां टिकेटूं अॻिमे ई उहे रिज़र्व कराए छॾियूं हुइयूंसीं बालटाल ते असांखे अंदर रूम जेके उते जा गांव हा हुननि जो झूपड़ियूं ठाहे छॾियूं हुइयूं तंबू लॻाए छॾिया हा उन्हनि असांखां पैसा वरिता ऐं असांखे राति रहण ॾिनऊं ऐं असां पासे में ई हुते लैटिन बाथरूम सभु ॻॾु हुया गॾु हुया त जीअं राति असां उते आराम सां शाम जो निकितासीं राति जो बुख लॻी त ॾाढा सुठा लंगर लॻियलु हा ऐं हुम मलाई हुई कोफ्ता हुया ऐं पनीर जूं भाॼियूं हुई ऐं भुॻल चांवर हुआ असां हो खाई वरी अची सुम्हीं पियासीं सुबुह जो टी साढी टी बजे घोड़नि वारो आयो चईं दादा अभी आप हमारे साथ दादा असां सां गॾु हलो असां तव्हांखे वठी हलंदासीं साढे टी बजे असांखे वठी हलिया हा त उहो असां पहुंतास सुबुह उते मंझंदि जो यारहें ॿारहें साढे ॿारहें खनि पहुचासीं उतां पोइ असांखे चऊं पोइ हीअं हितां तव्हांखे पंधि वञिणो आहे अमरनाथ लाइ उतां सभु असांजो जेके बि खीसे में सामानु हो सभु हुन दुकानदार पाण वटि रखियो ऐं असांखे पूॼा जो सामानु ॾिनऊं असां उतां निकिरी चढ़ियासे चढ़ाई हुई चङी चढ़ाई ऐं बर्फ़ु हुई पेरनि में पेर तिरकनि पिया तॾहिं बि असां हो चढ़ी चढ़ी सिधो मथे पहुंतासे बाबा बर्फानी वटि उते तमामु सुठे नमूने दर्शन करे ऐं उते लॻा वियो असांखे अधि मुन्नो कलाकु त लॻी वियो उतां वापिसि मोटियासीं वापिसी मोटिंदे वरी हेठि आयासीं हेठि अची करे उते सामानु पंहिंजो खयोंसीं हीअ जेके बि सामानु रखे हलिया हुआसीं ॻुलनि वारे वटि ऐं उतां वरी अन्ना ॾाढी बुख लॻी हुई छो सुबुह खां वठी कुझु न खाधो हुयोसीं उते असां खाधो खाधोसीं नास्तो खाधोसे नास्तो खाई पोइ घोड़नि ते वरी चढ़ियासे वरी हेठि लहण शुरू कयोसीं रस्ते में ॾाढी सुठी सीन्स उन्हारी हुई चोधारी बर्फ़ु ई बर्फ़ु हुई असां पंहिंजी सुठी हिकु क़्वालिटीअ जी सुठे कैमरा खणी विया हुआसीं हुन सां फोटा कढंदा कढंदा घोड़नि ते ई हुआसीं हेठि लई वियासीं शाम जो पंजे साढे पंजे असां हेठि पहुंतासीं साढे पंजे पहुंतासीं त थकिजी पिया हुआसीं वरी हुनखां पोइ कुझु नास्तो पाणी कयोसीं वरी असां पंहिंजे तंबुनि में वियासीं तंबुनि मां सामानु खयोंसीं चयोसीं राति असां हिते सुम्हंदासीं त थकिजी पवंदासीं ॾाढी थकावट थी हुई छो जो राति पूरी राति सुम्हींयासीं न चङी तरह सुम्हींयासीं इन करे उतां ॿाहिरि निकितासीं ऐं हो हे हेठां टैक्सी पकिड़ी टैक्सी पकिड़े करे हेठि असां शहर में आयासीं